हमर आर्डर जे रद्द कयल गेलय हँ ओ रद्द करयके कोन कारण रहय आओर ओकर बाद एतय दिन भए गेलय हँ हमर राशि अखन तक खातामे नहि एलय हँ एकर पीछाँ की कारण छियै हमरा जल्दसँ जल्द बतावयके अनुरोध करू आओर हमर ई जे पैसा फँसि गेलय हँ ओ जल्दसँ जल्द भुगतान करयके कोशिश करु हमर आर्डर जे रिफण्ड एक तऽ अहाँ हँ हँ अपन आर्डरक हमर आर्डरकऽ अहाँ रिफण्ड नहि केलियै दोसर अहाँ पैसा नहि भेजलियै एकर पीछाँ की कारण भए सकयए ओ भी हमरा जबाब चाही